हल्लो हां सुमन ब्यूटी पार्लर से बात कर रहें हैं मां कविता टेकवाणी पई ॻाल्हायां मुंहिंजी फ़्रैंड महेक केसवाणी तव्हांजे पार्लर जो रिफ़रंस ॾिनो मूं हिकु पार्टीअ में ॾिठो तव्हां मे महेक जो मेकअप ॾाढो सुठो कयो ऐं फ़ैशियल सां स्किन ग्लॉ बि हो त मूंखे बि अपॉइंटमेंट खपंदो और मूंखां तव्हां खां अघ पुछिणा आहिनि त मूंखे ॾिसो हिकु एंटी ऑक्सीजन फ़ैशियल कराइणो आहे हाइड्रेट छो की मुंहिंजी स्किन सेनसिटिवड्राइ थी वेंदी आहे त मूंखे हाइड्रेट फ़ैशियल कराइणो आहे आइब्रो अपरलिप्स थी वई अछा अॼु त मां ही काराइंदसि ऐं सुभाणे मूंखे हिकु शादी में वञिणो आहे त मूंखे वॉटर प्रूफ़ मेक अप बि कराइणो आहे छो की हाणे गर्मी आहे न त पसीनो ईंदो त तव्हां प्लीस मूंखे चार्जिस ॿुधाईंदा तव्हांजो चार्जिस छा ऐं कहिड़ो कहिड़ो तव्हां मेक अप प्रोवाइड कंदा आहियो फ़ैशियल आइब्रो अपल लिप्स हा ओ ॿिए ॾींहुं पार्टी मेक अप सुभाणे मतिलबु पार्टी मेक अप अॼु मां ही कमु कराइण ईंदसि त तव्हां छा चार्जिस आहे अछा अछा मां वॉटर प्रूफ़ मेक अप कराईंदी आहियां मेबिलिन जो कराईंदी आहियां हो मां लहंगो पाईंदसि और जूड़ो जूड़ो मां खणी ईंदसि तव्हांखे मुंहिंजो डू हैयर स्टाइल बि डू करिणो आहे हा न पूरो पैकेज मेक अप एंड हेयर स्टाइलिंग डू एंड दुपटा रैपिंग जेको सॼो कमु थींदो आहे त घणो चार्ज उन जो अछा ॾाढो हा हा हा हा हा हू त

हा हा हा त न तव्हांजा अगरि कुझु घणा कोन आहिनि हाइड्रेट फ़ैशियल जो बि तव्हां ढाई हज़ार चओ पिया हू त ॿ हज़ार में थींदो आहे मां वेंदी आहियां हिकिड़े हंधु ॾाढो सुठो कंदा आहिनि पर महेक तव्हांजी ॾाढी तारीफ़ु कई त मूं चयो हल मटे करे बि ॾिसणु खपे त ॿ हज़ार मुंहिंजे हिसाब सां हू और मेबिलिन मेकअप पंज हज़ार आई थिंक मुंहिंजी जेका पार्लर वारी आहे उहा टे हज़ार वठंदी आहे त मां त लमसम पंज हज़ार सोचे करे वेठी हुयसि की हल और आइब्रो अपरलिप्स त कोमप्लीमेंट्री थी वेंदो आहे हुन में ई हुन जो त केरु पैसो बि कोन वठंदो आहे की हल हेतिरो कमु थियो आहे त आइब्रो अपरलिप्स कोमप्लीमेंट्री थी वियो न त भेण तॾहिं बि साढा सत हज़ार थी वेंदा पंज हज़ार हू ऐं ढाई हज़ार हू हलो आइब्रो अपर लिप्स जा त तव्हां कोन वठंदव त उहा त ॻाल्हि ठीकु आहे हले थी त त तॾहिं बि साढा सत हज़ार ॾाढा घणा कोन आहिनि न हाणि ॾिसो शादियुनि जो सीज़न भेण शुरू थि वियो आहे महीने में ॿ दफ़ा बि शादियुनि में वञूं त पंज पंज हज़ार मेक अप ते ॾियूं त मर्द माण्हू ई छितो थी पवंदो की अधु कमाई त तुंहिंजी शकल में ई थी वञे हली थोरो डिस्काउंट करियो फ़र्स्ट टाइम जे हिसाब सां वरी बि तव्हांखे कंहिं रिफरंस ॾिनो आहे अछा सभु तव्हांजो साफ़ु रहंदो न बैड शीट वग़ैरह जेके तव्हां विछाईंदव सभु सैनेटाईज़ रहंदी आहे न और मां आहे न इहो स्पॉंच वग़ैरह मां तव्हांखे हींअर ई ॿुधाए थी छॾियां मां फ़ेस ते कोन हणाईंदी आहियां मुंहिंजो हुते जेतिरी दफ़ा बि फ़ेस क्लीन कंदी आहे न उहा वेट टिशू कढंदियूं आहिनि मेडीकेटेड थींदा आहिनि थोरो मुंहिंजो अलॻि ई हिसाबु किताबु रहंदो हा न मूं जेको तव्हांखे ॿुधायां न ओरिजनल ओरिजनल मेबिलिन ई रहंदो न डुप्लकेट त न रहंदो न कुझु हा भईया घर जी शादी आहे हाणे सॻे भाउ जे पुट जी शादी आहे त माण्हू थोरो वणंदड़ लॻे न अछा मे मेक अप आहे न मां ॾाढो नैचरल पसंदि कंदी आहियां सेटल छो की मुंहिंजो रंगु सुहिणो आहे न मूंखे वरी डार्क मेक अप ही माता राणी कोन ठहणो आहे वधीक वॾा वॾा आई शेडो वॾो वॾो डार्क आई लाइनर बिल्कुलु मतिलबु नैचरल जहिड़ी मां आहियां जहिड़ी मां आहियां तहिड़ी लॻां मतिलबु त ही न की हू पाताल भैरवी लॻणु लॻां चलो ठीकु आहे अचां थी ठीकु आहे पोइ मां अॼु अचां थी टीं लॻे ताईं तव्हां फ़्री हूंदा मूंखे वेट न कराइजो मां जीअं अचां मुंहिंजो कमु लॻाए छॾिजो तुरंत डन मां साढे चईं अची वेंदसि ऐं कल्ह मेक अप लाइ न मां छहें लॻे अची वेंदसि शाम जो ठीकु आहे ठीकु आहे मां अचां थी त पोइ मिलां थी ठीकु हा ओके